पंहिंजे प्रशिक्षण ऐं डुक जी तयारीअ में पोषण ऐं हाइड्रेशन ख़्याल रखणु ॾाढो ज़रूरी आहे छोकी हे ॿई असांजे दिमाग़ लाइ ॾाढा ज़रूरी हूंदा आहिनि पहले त पोषण जो ख़्याल रखणु ॾाढो ज़रूरी आहे पे पहले असां पंहिंजे शरीर खे ॾींदा आहियूं पोइ ई असांजे पंहिंजे शरीर जे सुठो वधाव थींदो आहे इनजे लाइ मां पंहिंजे खाते में पोषण का भरपूर आहे आहार जीअं कि फ़ल भाॼियूं दाल शामिलु कंदी आहियां जंहिं महिल मां प्रशिक्षण डुक जी तयारी कंदी आहियां आहियां तंहिं महिल मां पंहिंजे खाते में पोषण तत्व हेल्दी कंदी आहियां शामिलु कंदी आहियां जंहिं सां मूंखे सुठी मात्रा में ताक़त ऐं स्टेमिना मिली सघंदो आहे हिनजे अलावा हाइड्रेशन जो बि ॾाढो ध्यानु रखणो हूंदो आहे अगरि मां हाइड्रेशन जो ध्यानु न रखंदमि ताक़त जी कमी अची सघे थी घटि हाइड्रेशन मां थकान महसूसु थींदी आहे दिमाग़ बि संतुलन न रहंदो आहे